नेपाल बोर्डर एना कऽ सीधे रस्ता जेबै एना कऽ कनिये टेढ भऽ जेबै बुझलियै तऽ बोर्डर आबि जायत बुझलियै हँ हँ तऽ जेबै रस्ता बता दै छी ने सीधे एना कऽ जेबै आ कनिये टेढ़ भऽ जेबै बस पहुँच जेबै बुझलियै ने नेपाल बोर्डर पर बुझलियै तऽ हँ तऽ रस्ता सीधे गेलै हन तनिये हल्का टेढ भऽ जेतै बुझलियै ने पूजापाठ करे जेबै तऽ ओइजा पुलिसो आर रहै छै पूछताछ करत बुझलियै ने तऽ आंय रस्ता जाम लागल है तैयो कनी कटाए कऽ चलि जेबै बुझलियै ने कटाए कऽ अहाँ चलि जेबै रस्ता बता दै छी ने एना कऽ सीधे जेबै कनी टेढ भऽ जेबै बस नेपाल बोर्डर पर चलि जेबै अहाँ बुझलियै वहाॅं पर जेबै तऽ अपन जेना अहाँ पूजा कहै छै जे करैके है मन्दिर जायके है तऽ अहाँ जेबै मन्दिर पूजा करबै बुझलियै ने आ ओइजा पर पुलिस आर रहत हँ हँ तऽ ओइजा पर पुलिस रहत बुझलियै तऽ पुलिस रहत ने तऽ पूछताछ करत तऽ बता देबै जे हमरा से पूजा करै के है मन्दिर जायके है बुझलियै ने घुमै लऽ एलियै हन हमरा घुमेके है हँ बुझलियै अपन रस्ता सीधे है आंय नहि बात कथी लऽ कहतै कोइ भी रास्ता बता देत हँ रस्ता बता देत बात कथी लऽ कहतै आंय नहि नहि रस्ता बता देत किछो नहि कहत बुझलियै नेपालके रस्ता बता देत आ नेपाल बोर्डर पर जेबै से बुझलियै हँ हम बता ने दै छी जे एना कऽ सीधे जेबै आ एना कऽ कनिये टेढा भऽ जेबै बुझलियै बस नेपाल बोर्डर पर पहुँच जेबै बुझलियै हँ बुझलियै आब अहाँके पूजा करैके हए तऽ मन्दिर पर चलि जाएब पूजा कऽ लेब ओइजा पर पुलिसो पूछताछ करत तऽ अहाँ अपन बता देबै बुझलियै हँ बुझलि बहुत कते लागतै एक आध दू घंटा लागि जेतै जायमे बुझलियै हँ एक आध दू घंटा लागी जेतै जब बुलै लऽ जेबै तऽ मन्दिर पर जेबै तऽ बुझलियै ने पूजापाठ करबै तऽ एक आध दू घंटा रस्ता मे लागि जायत बुझलियै रस्तामे बड़ चिकन गेलै सीधे आ तब कनिये टेढ भऽ जेबै अहाँ बस पहुँच जेबै बस बुझलियै आंय नहि कोइ नहि बात कहत बात रास्तामे के कहत एकदम आराम सऽ जेबै नहि नहि नहि नहि कोइ नहि किछो कहत सीधे रस्ता हय बुझलियै सीधे रस्ता हय आ कनिये टेढा भऽ जेबै ठीक